اردو زبان کے بارے میں کچھ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اردو سے کچھ نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے اردو سے بہت کچھ ہوتی ہے آج کل لوگ میٹرک انٹر کرتے ہیں بہار بورڈ سے تو اس میں بھی بہت سے لوگ سنسکرت رکھ لیتے ہیں اردو پڑھنے آج کل کے بچوں کو آتا ہی نہیں ہے لے بلکہ ایسا نہیں ہے اردو سبھی بچے کو پڑھنا چاہیے وسطانیہ فوقانیا کی اگزام ہوتی ہے اردو میں اردو کی وہ سب سبھی کو دینی چاہیے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہے ہمیں اردو بولنی چاہیے لکھنی چاہیے پڑھنی چاہیے اردو سے اردو مسلمان کے لیے بہت اچھا ہے اردو زبان مسلمان کے لیے ہی ہے لیکن آج کل اردو پڑھتے ہی نہیں ہے اس اردو کا امپورٹینٹ دیتے ہی نہیں ہیں یہ بہت غلط ہے اس لیے ہمیں اردو بولنی چاہیے اپنے بچے کو اپنے آس پڑوس کو اردو س بتانا چاہیے جو اردو بہت بہتر ہے اس کو ہم اس طریقہ سے سدھار کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سروع شروع سے پڑھانا چاہیے اردو پڑھانا چاہیے بولنا چاہیے جو اردو میں بولے اردو میں اگزام دے سکے اے آس پڑوس کے بچے کو بتانا چاہیے آس پڑوس کو آدمی کو بتانا چاہیے جو اردو بہت امپورٹینٹ ہے اردو ہندی یہ سب تو پڑھانے چاہیے وہ اردو بہت امپورٹینٹ ہے اردو کا مانیتا جاننا چاہیے بلکہ آج کل غلط فہم کچھ کچھ پال لی ہے جو بہت غلط ہے